पूर्णियाके उल्लेखनीय स्थल या ऐतिहासिक स्थल की अछि मन्दिरके संग्रहालयमे प्राकृतिक विशेष की ई सबके लेल खोजै अछि तऽ की एहन जाइके लेल बहुत अइसन जगह ऐतिहासिक छै प्राचीन कालके की जे अहाँ मन्दिर उन्दिरमे जाइके लेल परमिशन पहिले लिएके पड़ै छै जेनाकि बेलालगढ़मे भी छै काली मन्दिर एकठो वहाँ भी जाइके लेल परमिशन लिएलऽ पड़ै छै